हाल ही मैं मैंने बजाज कंपनी का पंखा लिया है जो बहुत बेकार है जो बिजली की ख़पत बहुत लेता है बहुत आवाज करता है मैंने महीने भर पहले लिया था उस वो दो बार खराब हो चुका है पर उसकी सर्विसिंग भी बहुत बेकार है ओ कभी भी बंद हो जाता है कभी भी चालू हो जाता है ज़्यादातर चलता ही नई है चौबीस घंटे चलता ही नहीं है ज़्यादा चलाने पर वो गरम हो जाता है सर्विसिंग पे डाला था वहाँ की सर्विसिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं है वो लोग कुछ करके नहीं देते हैं बाइरिंग भी बहुत कमज़ोर है उसकी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है